एह् केह् आखदे अपने मैरेथन इक बारी मैरेथन दा पिच्छे चक्खड़ गुजरें म्हल्लै मरैथन जेह्ड़ा हा बड़ा जबरदस्त रेहा बाकी उत्थैं बड़े सारे जागत जेह्ड़े आए दे हे अपने पार्टीसपैंट कीता होर डिस्टैंट बहुत लम्बा था होर एह्दे करी बच्चे जेह्ड़े बड़े दूरा दूरा आए दे हे बाकी उ'नें पार्टिसपैट कीता होर ओह्दे बिच्च अस बी पार्टीसपैट कीता ते जो वीनिंग थे उ'नेंगी अनाम दित्ता गेआ होर होर बहुत ही अच्छे तरीके कन्नै जेह्ड़ा उन्न के होर उ'न मतलब दौड़ शौड लाई मतलब कुछ होर उन्होनें बहुत सारा जेह्ड़ा परपेयर कीते हा पैह्लें इं'दे करी जेह्ड़ी अच्छी रैंक आई ओह्दी होर अस इ'यै कहना चाह्ने के बहुत ही अच्छा ऐ पार्टीसपैट करना चाहिदा मैरेथन बिच्च क्योंकि मैरेथन जेह्ड़ा बहुत ही जरूरी होंदा ऐ क्योंके एह्दे कन्नै फिजीकल फिटनैस बगैरा आंह्दी ऐ लोकें गी होर एनारजैटिक फील करदे लोक बहोत ही मतलब मतलब फिजीकल फिट्ट रौंह्दा बंदा एह्दे कन्नै होर बड़ा गै बड़ा बहुत ही मजेदार रौंह्दा बंदा एह्दे कन्नै होर दौड़ शौड जेह्ड़ी ऐ ओह् ते जरूरी ऐ लानी चाहिदी होर बाकी इ'यै लोकें गी सुजैस्ट करने होर जेह्ड़ा साढ़ा जेह्ड़ा मैरेथन था बहुत ही शानदार रेहा होर असें पार्टीसपैट कीता उत्थैं होर बाकी जेह्ड़े अग्गू पिच्छूं दे बच्चे आए दे हे सारे उ'नें बी पार्टीसपैट कीता होर अच्छे तरीके कन्नै जेह्ड़ा उत्थै सुआगत कीता गेआ साढ़ा होर अनाम बी दित्ते गे होर बोह्त सारे लोक जेह्ड़े आए दे हे उत्थै उ'नें बी पार्टीसपैट कीता होर ताड़ियें कन्नै सुआगत कीता होर स्टाटिंग एह्दी त्यारी ही त्यारी जबरदस्त रेही थोह्ड़ थोह्ड़े दिन दौड़ लांदे रेह् सबेरे जल्दी उट्ठी सबेरे थोह्ड़ा जल्दी उट्ठना पौंदा हा मतलब उट्ठना जेह्ड़ा जल्दी उट्ठी ते बाकी दौड़ शौड लांदे रेह् उट्ठी ते अपने चलियै दौड़ लाने गी दो तिन घैंटें जेह्ड़ी दौड़ लाई बाकी आई रेह् अपने जेह्ड़ा खाना पीना कीता ध्यान रक्खेआ न्हाया शाया ते बाकी उत्थुआं बाद जेह्डे बापस आई गे बाकी बाकी इ'यै त्यारी छयारी बोह्त अच्छी ही साढ़ी बड़ी चंगी त्यारी ही होर एह्दे करी होई गेआ